हालो स्पायस गोवा आं म्हाका नी फाल्यां खातीर एक ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली तुमचे कडेन चायनीज बी कितें कितें आसा मंचुरीन आसा वॅजान कितें मेळटलें पनीर मंचुरियन ऑके म्हाका स्टार्टराक नी एक पनीर मंचुरीयन जाय आनी चिकनान म्हाक किरें मेळूं शकता चिकन शेजवान ऑके चिकन शेजवान आनी चिकन लॉलिपॉप एड कर अरांउड वी वीस जाणां खातीर जाय शिवराक आसा पळय तें फक्त पांच जाणां खातीर जाय आनी मॅन कॉर्स तुमचे कडेन कितें कितें आसा म्हाका नी बटर चिकन वॅज कडाई वॅज फ्रय्डरायस आनी आनी कसली वॅज डिश आसा तुमचे कडेन बरें वॅज वॅज कुरमा हय वॅज कुरमा कर आनी स्वीट डिश कितें आसा बरें म्हाका नी गुलाब जाम आनी वनिला आय्सक्रीम दिवंक शकता फाल्यां कितलो वेळ जातलो तुमका म्हाका म्हाका सात म्हणसर जाय पडटले आं बरें सातांक सातांक तुमी हॉम डिलीवरी करतात काय आमी कलेक्ट करूं